पानी पानी आमकां खूब गरजेचें आसा आमी ते डेली यूज करता बट आतां एरपोर्टा खातीर आमच्या थंय पाणी चड येयना एरपोर्टाचो चड वयता पाणी आमकां आतां देल्ली एक दोन वरां दिसाच पाणी येता आनी आमी पाणी ते भरूंक ना जाल्यार आमकां मागीर यूज करपाक मेळचे ना आमी पाणी पिवपाक वापरता कपडे धुवपाक वापरता न्हावपाक वापरता परत खंयचीय बाजार आसून भाजी हाडली ती धुवपाक ना जाल्यार ती भाजी धूवंक ना जाल्यार तेचेर खंयचे जंतू आसा जाल्यार ते आमच्या पोटान वचोन आमी आजारी पडटली आनी खंयची फळां हाडली जाल्यार ते धुवपाक आमकां पान्याची खूब गरज लागता जर ते आमी फळां धुंक ना जाल्यार तेचेर जे जंतू बीन रावता तें आमचें पोटान वयतलें आनी मागीर आमी खूब बिमार पडटली आनी आमी हात धुवपाक पाणी यूज करता आमी किदें क्लीन करता ज जाल्यार आमी थंय पाणी पानयनच क्लीन करता आमच्या झाडांक सुद्दा पाणी लागता जर झाडांकां पाणी दिवंक ना जाल्यार ते ती आनी वाडची ना ती मरतली आनी झाडांकां पान्याची खूब गरज आसता जशी झाडांक ऑक्सिजनाची गरज आसता तशी पान्याची सुद्दां खूब गरज आसता आनी मनशाक सुद्दा पानयची खूब गरज लागता सकाळी उठल्या उपरांत तोंड धुवपाक पानी लागता आनीक कांय करतलें जाल्यार सगळ्याकच पानयची गरज आसता पाणी ना जाल्यार मनीस ह्या जगानच नासलो आसलो जगचोय बीन नसलो आसलो आनी